मेरा जन्मदिन दो हजार एक दो फेवररी मेरी जी एफ का जन्मदिन तेरह नवंबर दो हजार तीन मेरे स्कूल का पहला दिन ग्यारह अप्रैल दो हजार तीन मेरे लिए मेरे पापा ने एक बाइक गिफ्ट की थी मुझे उन्नीस जून दो हजार उन्नीस में मेरे घर पापा ने एक कार खरीदी थी इक्कीस जनवरी दो हजार इक्कीस में मेरे पापा ने मुझे एक स्मार्टफोन लाके दिया था दो हजार अठारह में तेरह नवंबर को